औ हेल' औ अके सार औ औ औ खोनादों सार औ औ सार अके सार औ अके सार औ

अके सार जागोन औ औ अके सार लोगोसे आंबो दिनैनि बे गारजेन मिथिङाव बेखौनो बुंनो सान्दों जेन' जोंनि बबिसद फिसाफोरनि जिब'नावबो बे फिसाफोरखौ फोरों लांनांगौ मानांगौ स्टुडेनफोरखौ फोरों लांनांगौ दायथ'आ मास्टारफोरनिबो जानायखाय आं बेखौनो खावलाय सान्दों जेन' फरायनाय समाव स्कुल कलेजफ्राव जेन' स्टाडि टाइमाव मोजाङै फोरोङो मोजां फोरोंनायखौ नुनानै जेन' बेसोरबो मोजां सोलोंथाइखौ लानानै आवगायलांनो हायो नोंथांमोननिसिमबो गुरैयै आंनिफ्राइ रिकुइस खालामनाय जाबाय जेन' नोंथांमोनहा मोजां गाइड होलाङो आरो मोजां गाज्रि सायख'नानै जेन' थाबाय होलांनो हायो नोंसिनिसिम खावलायनाय जाबाय आरो

अके सार औ औ अके सार अके निस्सय निस्साय होनाय जागोन औ

अके सार जागोन जागोन निस्सय आं आं सेसथा खालामगोन गथ'फोरनि फरायनायाव हेफाजाब होनो फोरों सोलोंनायआव हेफाजाब होनो अके सार अके सार जागोन

सार बिदिब्ला बे मिथिङा जोंनि सावरायनायाथ' एसोनोसै बायदि मोनबाय आरो हामबाय होनदों जों बे मिथिंखौ लिंनानै जों गारजेनफोरखौ लिंनानै बेफोर बायदि माखासे सुबुरुननि होलायनाय बाथ्राफोरखौ जों जों सावरायनायनि थाखाय अके सार दे सार होनब्ला एसेनोसै अके दे दोनाय जासिगोन हामबायसै